हमे सौसो पुतहुमे लड़ाइ भेल तऽ नहि बड़ नीक लगल नहि लड़ू झगड़ू नहि गारि गरोज कयलहुँ धियापुता गेल इसकुलमे आओर शाममे अपन माय बाबुके खाना ताना खा लै इसकुल जाउ कोचिंग जाउ ता नहा सुना लै अपन लिख गे लिखलक पोता खेलक पिलक गे इसकुल गेल गे ई भाषा खाली हमराके इएह ठेठी ई आबय छै गे ठेठी भाषा अपन बाजलहुँ गे पोता सब अहीमे बाजल रहल गे गे पुतहु सब हमरा घर परिवारमे सब इएह भाषा बाजय छै ठेठिये भाषा बाजल गे इसब सभमे मिलल रहय छै हमराके हिन्दी इंग्लिश नहि आबय छै गे नहि आबय छै हमरा बाजय लए छै गे पोता अपन नहेलक सुनेलक अपन गेल ट्यूशन गेल इसकुल गेल कोचिंग गेल गेल इसकुल गेल अपन इएह कहलहुँ बाबु नहाय सुनाय लए खाय पीयै लए जाउ ट्यूशन जाउ इसकुल जाउ रह ता धरि बैठल अपन काम कयलक गे खेलकइ तऽ गेल गेल बाल खेलय लए गेल अपन खेलय लए गेल गे दुनू खेलय लए गेल अपन खेलय लए गेल बाध गेल वन गेल अपन आयल खेलके आयल दुनू पोताके आब नहि जाय कतहु बाध वन अपन रह भऽ गेली घर पर रह अपन मोबाइल देखलक गे खयलक पीलक अपन रहल घर पर